جی ہاں مجھے ریڈیو پر خبریں سننا پسند ہے کیونکہ ریڈیو پر ہمیں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے ریڈیو کو آن کرنے کے بعد وہ اپنے آپ ہی چلنے لگتا ہے اور ریڈیو پہ ایک چینل آتا ہے نائن سکس پوائنٹ تھری کر کے اس چینل کا نام یہی ہے اور میں اس چینل میں جب بھی میں اسے لگاتا ہوں اس میں نیوز کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے اور مجھے نیوز اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ ولڈ وائڈ میں جو بھی ہوتا ہے اس چیز کی مجھے نالج بتاتا رہتا ہے اور آج کل کے ٹائم میں جو بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کا دور کیسا چل رہا ہے تو آج کل کے ٹائم میں اگر جسے نیوز کے بارے میں یا پھر ولڈ وائڈ میں جو ہو رہا ہے وہ اگر کسی کو کسی کو پتہ نہیں ہیں تو پھر اس چیز کی اسے بھاری نقصان چکانا پڑ سکتا ہے تو میں جو ریڈیو پر جو خبر سنتا ہوں وہ مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس میں نہ زیادہ کچھ محنت کرنا پڑتا ہے اپنا کہیں بھی اکیلے میں بیٹھ کے یا کہیں بھی اپنا اکیلے میں کہیں بھی چھت وت میں جا کے یا گھر میں کہیں بھی روم میں بیٹھ کے اپنا چلا کر اپنا ریڈیو میں سن سکتے ہیں اپنا خبر سن سکتے ہیں ایک بار اسے چالو کرنے کے بعد اپنا چینل سیٹ کرنے کے بعد نائن سکس پوائنٹ تھری اسے چلانے کے بعد پھر بعد میں اپنا ایف ایم ریڈیو آن ہو جاتا ہے اور یہ بعد میں اپنا ولڈ وائڈ کا خبر سنانے لگتا ہے